नमस्ते दीदी फूल आपको चाहिए तो हमारे पास तो सब चीज़ के वृक्ष है जो आपके लेना हो जो पसंद हो आकर दाम कम कर लेना ले लेना मिल जाएगा काहे नहीं मिलेगा मिल जाएगा हमको तो बेचना है आप ले लीजिए आकर के गुलाब का फूल चाहते हैं तो है तो पौधा ले लीजिए खैर छोड़ो सच में दस रुपया से कम नहीं होगा नहीं कम नहीं होगा आपको लेना हो लियो नहीं मत लियो दूसरा चीज़ का ले लो गजरा का माला वह लगभग आठ से दस का मिलेगा जी दस कौनसी का सेंगरी वह पाँच सौ रुपया का मिलेगा आपको पंद्रह सौ गुड़हल का माला पच्चीस रुपये अरे आइए देखिए सुनिए उसको दाम काम सही से दाम लग जाएगा आइए पहले देखोगे तब ना लीजिए हाँ हाँ अच्छा लगता है तो हमारा भी अच्छा लगेगा देख लीजिए देख कर के आकर के ले लीजिएगा आपको हम सही दाम सही रेट आपकी इसमें दे देंगे जब आइए अरे तो भाई एसे कइसे कम कम करके हम बता देंगे आपको जब आप आइए उसको देखिए ताकिये तो हाँ अच्छा लग रहा है फ़ोन से वह ने ने नज़दीक देखने से कुछ और उसमें थोड़ा होता है तो आइए देखिए आपको दे देंगे सही रेट से देंगे गड़बड़ रेट नहीं देंगे देंगे सही रेट से आप ले लीजिये कोई दिक्कत नहीं है उसमें अरे परसों आओ चाहे कल आओ परसों आओ चौ दिन आओ दस दिन के बादे आओ आओ न दस रुपया